کھیل کھیلنے سے دیہاتی علاقوں کے لوگوں کو بہت سے فائدے ہوتے ہیں وہ جسمانی اور ان تندرست رہتے ہیں جسمانی طور سے اپنے خود کو بہت مضبوط کر لیتے ہیں روز صبح جلدی اٹھ کر وہ کھیلنے کھیلنے جاتے ہیں اور ان کے بدن ہاتھ پیر بہت مضبوط رہتے ہیں جس سے وہ اپنے گھروں کے کام کھیت کے کام بہت اچھے سے کر لیتے ہیں گاؤں میں بہت زارہ بہت زیادہ ایسے کام ہوتے ہیں جو اگر کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ کھیل کھیلتے ہیں ان کے پیر ہاتھ ہاتھ پیر مضبوط رہتے اس لیے وہ کھیتی باڑی کے کام بھی بہت اچھے سے کر لیتے ہیں ان کی مانسک حالت بھی بہت اچھی رہتی ہے ان کا دماغ بہت فریش رہتا ہے وہ ہر چیز بہت اچھے سے کرتے ہیں ان کی کھان پان بہت اچھی رہتی ہے ان کا بدن مضبوط رہتا ہے بہت طریقے کے کھیل گاؤں میں کھیلے جاتے ہیں جیسے کھو کھو ہے کبڈی ہے کرکٹ ہے میچ بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں اسی طریقے کے میچ کھیل کے بہت سے لوگ اپنے گاؤں کا نام روشن کرتے ہیں بڑی بڑی ٹرافیاں جیت کے لاتے ہیں اپنے نام کراتے ہیں اور خود کے اپنے گاؤں کا نام پورے دنیا میں مشہور کراتے ہیں انہیں کچھ جیسے لوگوں کے لیے جیسے دھونی ہیں انہوں نے بھی اپنے گاؤں کا نام روشن کرایا جتنے بڑے جتنے بڑے چمپین شپ حاصل کی ہے انہوں نے وہ بہت اسی طریقے کے گاؤں کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کھیل میں بہت آگے ہوتے ہیں اور اپنے گاؤں کا نام بھی روشن کراتے ہیں